जय झूलेलाल जॾहिं मां पंहिंजी ड्रॉइंग ठाहींदी आहियां त मां पंहिंजो सॼो सामान खणी विहंदी आहियां जीअं काॻरु पेंसिल पेन स्केल कलर वग़ैरह सभु खणी विहंदी आहियां ऐं जॾहिं मां ड्रॉइंग ठाहींदी आहियां त मां पंहिंजे मन में कल्पना पहिले करे वठंदी आहियां अॼु मूखे इहो दृश्य ठाहिणो आहे ऐं मां पहिले कॾहिं कॾहिं हुनखे ऑनलाइन ॾिसंदी आहियां थोरो टे आइडिया वठंदी आहियां कि जेके मुंहिंजे ड्रॉइंग में कमियूं हुजनि मां हुनखे मोबाइल द्वारा ॾिसी करे पूरी करां ऐं मां हाल ई में जेके ड्रॉइंग ठाहियूं हू वॾे वॾे इस्कूल में वेई आहे मां ॿारनि खे प्रतिगताऊं प्रतियोगिताउनि में ठाहे ॾिनियूं आहिनि ड्रॉइंगूं हुन में कविताऊं लिखी ॾींदी आहियां जंहिं में ॿार सुठे नम्बरनि सां नम्बर वठी आया आहिनि ऐं इनाम बि जीतिया अथनि